हैलो ओला हा मां तव्हांजो पुराणो कस्टमर किशन थो ॻाल्हायां मूंखे पंजवीह पंजवीह ॼणा खन असां आहियूं माण्हू असांजो वञिणो आहे घुमण त तव्हां खे उन खे ॿुधाए छॾियां त इन लाइ फ़ोन कई आहे की पंजवीह माण्हू खे वठी वञिणो आहे घुमाइणु त तव्हांजो अघु छा आहे भाई अघु कुझु घटि कयो त पंजवीहनि खे वठी हलऊं घुमाए अचूं घुमी अचनि सभु ॼणा पंजवीह ॼणा अघु कुझु घटि कयो तव्हांजो अघु वधीक आहे मां तांखां ॾाढो पुराणो सन खां जुड़ियलु आहियां अॼु खां वीह सालनि खां जुड़ियलु आहियां तव्हांजो हर सामानु अॼु मूं जेको बि सामानु हूंदो आहे ताज जो तव्हां वटि ईंदो आहे तव्हां खां पोइ मूं वटि ईंदो आहे मं तव्हां खां वीह सालनि खां जुड़ियलु आहियां त मूंखे त कुझु अघु घटि कयो त मां पंजवीह ॼणनि खे वठी हलां